हम जे पावरबैंक खरीदलहुँ ओहिसँ हमरा फायदा ई भेल जे गाँवमे जे छै से विशेषकर ई महीनामे मौनसूनके सीजन छियै ताहिमे बहुत लम्बा टाइमके लिए जे छै से लाइन कटि जाइत छै ओहि परिस्थितिमे मोबाइलके चार्ज करयके लिए बहुत ही सहायक होइए अपनेटा नहि अपन पूरा परिवारके मोबाइल चार्ज कए लय छियै आइ काल्हि एहन भए गेलय जे लोक मोबाइलसँ क्षण भरि के भी दूरी बरदास्त नहि कए पाबैत छलह ई वजहसँ जे छै से पावरबैंक एहिमे बहुत सहायकए ओ एकबेर हम चार्ज कऽ लय छलहुँ तऽ ओ हमर मोबाइलके पाँच सात बेर आठ बेर चार्ज कए दयए आओर एहिसँ जे छै काफी सही रहैत छै आ लम्बा टाइम तक भी लाइन कटल रहैत छै तऽ हमरा कोनो दिक्कतके अनुभूति नहि होइए